हम अपने गुरू से बात कर रहे हैं गुरू को इमाम जैसे हम अपने गुरू को मानते हैं गुरू को तमाम पांडव लोग रहते हैं उन लोग को जैसे तमा पूजा पाठ करते हैं गुरू को और हर जगह पूजा पाठ करने को जाते हैं तो ईमानदारी से करते हैं पूजा पाठ गुरू से कहते हैं है गुरू पांडव लोग वहाँ बोलते हैं कि तुम लोग तो आते रहते हो तमाम पूजा लोग को करती हो ना तो पांडव लोग रहते हैं हम लोग पूछते हैं कि कौन सा गुरू को हमेशा आते जाते रहते हैं पूजा हो करने में अपने गुरू को मानते हैं अब जैसे कि कहीं भी जाते हैं तो पूजा तो करते हैं पूजा में मन लगता है हम लोग का अब पहचान हो जाती है तो आते जाते रहते हैं पूजा पाठ करने को इमाम उंह धार्मिक लोग को प्रमुख लोग को पूजा कर नेता लोग हस्ती को पूजारी लोग को जैसे पांडव लोग हैं तो उन लोग को तो पहचान हो जाती है आते जाते रहते हैं और पूजा में जैसे सबको मानते रहते हैं जैसे पूजारी हैं और भिक्षु के वो भिक्षु लोग आए गए उन लोग की पूजा मानते हैं सब करते रहते हैं और सब देवताओं की पूजा हमेशा हम लोग करते हैं पूजा गुरू को मानते हैं पूजारी और भिक्षु लोग को भी मानते हैं भिक्षु लोग आते रहते हैं पांडव लोग को जान पहचान हो जाता है तो वे हमेशा आते जाते रहते हैं पूजा पाठ करना अच्छा रहता है अब पूजा में हम लोग का मन लगता है जैसे कि वहाँ पर कृपाल महाराज हैं ये अब वृंदावाशिनी है वहाँ पर भी पूजा हम लोग जाते हैं करते हैं अच्छे से मनाते हैं सब कुछ करते हैं अब जान पहचान भी हो जाती हैं पूजा पाठ करने में बहुत पूजा करते हैं और भगवान भिक्षु लोग को अपने गुरू को तो मानते हैं ईमानदारी से गुरू तो का पूजा करना चाहिए और पहचान करना चाहिए वह गुरू से हम पूजा पाठ करते हैं हम लोग पहचान हो जाती है पूजा पाठ करने के लिए दोस्त और सब जाते हैं पूजा पाठ करने में दोस्त मिल जाते हैं तो सब साथ में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए कहीं भी जाना रहता है तो बाहर में घूमने के लिए पो तो पूजा अरि वो की यहाँ जाते हैं हम लोग जहाँ जहाँ मन्दिर अच्छा है तो वहाँ पर पूजा करने जाते हम लोग